اس بیماری کا کوئی واضح علاج موجود نہیں ہے لہٰذا ڈاکٹرز علامات کو کم کرنے کے لیے ہدایات تجویز کرتے ہیں معمولی علامات کی صورت میں محض محض پین کلرز جیسا کہ اپنڈا جیسا کہ پیناڈال بھی کرامت ثابت ہوتی ہے مزید یہ کہ اس بیماری کی صورت میں اسپرنس قطع استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے خون بہنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں شدید علامت کی صورت میں ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے اور آئی آئی وی لائن کے ذریعے بلڈ ٹرانسفیوز ٹرانسفیوزز یا یا فلوڈز دینے جاتے ہیں دیے جاتے ہیں